जी हाँ हम डिजिटल टेकनिकों का प्रयोग करना पसंद करते हैं क्योंकि डिजिटल तकनीक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऑयल पेंट्स और वाटर कलर्स को बहुत भली भाँति तरीके से अच्छे डिजाइन में किया जा सकता है